मूं हिकु बार संगीत समारोह में भाग वरितो हुओ हुनमें असां हितां खां अहमदाबाद विया हुआसीं अहमदाबाद में मां स्टेशन ते पहुतसि ट्रेन में जीअं चढ़णु वियासीं त मूंखे बि ॿ टे मिली विया हुते खे हुते ॿ टे ॼणा मूंखे हेड़ा माण्हू मिलिया पोइ ॻाल्हियुनि ॻाल्हियुनि तां मूंखे बि ख़बर पई के हीअं बि संगीत समारोह में भई इन्हनि बि पार्टीसिपेट कयो आहे त असां हुते ट्रेन में गॾु थियासीं हिकु ॿिन्हिनि जो हिकु ॿिए सां असां इंट्रोडक्शन कयोसीं इंट्रोडक्शन में बि ख़बर पई भई असां सब हिते ई हिकु ई हंधु वञण वारा आहियूं जिते अहमदाबाद में वॾा वॾा संगीत कलाकार अचण वारा हुआ त असां भई हिकु ॿिए सां हीअं दिलि खोले करे मस्तु ट्रेन में ॻाईंदा ॻाईंदा संगीत गुनगुनाईंदा गुनगुनाईंदा वियासीं इलाही मज़ा अची वई हुते वञण खां पोइ जीअं अहमदाबाद में असां पहुंतासीं त जिते भई समारोह संगीत समारोह रखियो हुओं त हुते बि ॿारनि जेका ॿाहिरि खां कलाकार आहिया हुआ उन्हनि जो सुठे नमूने सही नमूने मस्तु बेंड बाजनि सां इन्हनि जो असांजो सभिनीनि जो सम्मान कयऊं असांखे हार हार मालाऊं पारे सम्मान कयऊं ऐं सभिनी खे भई अॻियां वियारियूं वी वी आई पी असांखे भई ट्रीटमैंट मिली के भई न तव्हां भई कुझु आहियो तव्हां असांजे लाइ सिंधी समाज लाइ अॻियां वधिया आहियो ऐं सिंधी समाज खे सिंधी ॿोलीअ खे अॻियां तव्हां पहुचायो पिया इन लाइ असांजो सुठो सम्मान कयऊं हुते सभिनीनि असांजा जीअं नाला ॾिनल ॾींदा आहियां तीअं असां सभिनीनि ॻाल्हायोसीं ऐं सभु असां भई संगीत जो मस्तु मज़ो माणंदा माणंदा आहियासीं ऐं उहा वरी रिटर्न में असां आहियासीं त उहा असांजो मनु मुंहिंजो भई ज़िंदगी जो भई सुठे में सुठो उहो मुंहिंजो यादगारु हिकिड़ो प्रसंग रहिजी वियो अने हिकिड़े हीअं भई मस्तु मेमोरी थी वई हीअं के भई हा हीअं सफ़रु हुजे त भई अहिड़ो सफ़रु हुजे दोस्तनि यारनि सां गॾु इलाही यादगारु मुंहिंजो सफ़रु थियो इहो